बाहर से हम घूमने आए हैं यहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं हाँ आषाढ़ी में क्या क्या होता है हाँ त्योहार होली है हाँ त्योहार में कैसे मनाया जाता है यहाँ पर अच्छा और त्योहार बाँकी कौन कौन से त्योहार हैं दीपावली कैसे मनाई जाती है हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ होली कैसे मनाई जाती है हाँ दीपावली हो चुकी होली बताओ कैसे मनाई जाती है हाँ ह्म्म ह्म्म और कौन से त्योहार होते हैं ह्म्म हाँ तो हम यही जानना चाहते हैं यहाँ के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं हम बाहर से आए हैं हाँ और रक्षाबंधन कैसे मनाई जाती है हम बाहर से टूरिस्ट हैं बाहर से हम घूमने आए हैं यहाँ पर यही जानना चाहते हैं यहाँ के त्योहार कैसे मनाए जाते हैं ओके